حمل کے دوران اپنے اور اپنے بچے کی دیکھ بھال کرنے کے بارے میں تجاویز اور حمل کے دوران حمل کے بعد اچھی دیکھ بھال کی اہمیت کرنی چاہیے حمل کے دوران پیدائش سے پہلے کی جانے والی دیکھ بھال کا پیدا ہونے والے بچے اور ماں دونوں کی صحت و تندرستی کی دعا کرنی چاہیے جنہیں والدین کے یہاں بچے پیدا ہوتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ بچوں کی پیدائش کا علم ہوتے ہی جلد از جلد انہیں آنگن واڑی میں تشریف لے جاؤ اور ماں اور بچے حفاظتی کارڈ بنوائیں ایک ایسا آسان مگر طاقتور کارڈ ہے جو انہیں اپنے بچوں نیوٹریشن اور نشو و نما کے مسلسل نگرانی کی سہولت فراہم کرتے ہیں ہندوستان میں پچتھر پرسینٹ نئی مائیں اینمیا کا شکار ہوتی ہے اور حمل کے دوران زیادہ تر ماؤں کا وزن مطلوب وزن کم ہو جاتا ہے اس کے نتیجے میں جنہیں صحت مند نشو و نما نہیں ہو پاتی جو کہ بچے اور ماں دونوں کے لیے خطرے کا سبب بن جاتا ہے حمل کے دوران اس بات کو یقینی بنائیں کہ نئی ماؤں کو صحیح وقت پر صحیح خوراک دی جائے اسے عام دنوں کے مقابلے اضافی خوراک دی جائے اور نئی ماؤں کو دن میں روزانہ کم از کم دو گھنٹے آرام ملنا چاہیے اور رات میں اسے آٹھ گھنٹے سونا چاہیے اس کے علاوہ گھر میں ایک خوشگوار ماحول بنائے رکھنا چاہیے تاکہ بچے اور ماں دونوں پر غلط اثر نہ ہو اور بچے کی پیدائش ہونے کے بعد جو رسمیں گائی جاتی ہے لڑکا ہوتا ہے تو سب سے پہلے صدقہ دیا جاتا ہے اور شکرانے کی نماز پڑھی جاتی ہے کہ اللہ نے ہمیں اولاد سے نوازا ہے اور لڑکا ہوتا ہے تو اس کو سب سے پہلی جو رسومات ہوتی ہے اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے جو کہ ہمارے نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ و سلم نے اسے ایک سنت کے طور پر بتایا تھا جو کہ ہم اس سنت کو فالو کرتے ہیں انہیں آج بھی اختیار کرتے ہیں بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس وقت اسے دونوں کان میں اذان دی جاتی ہے جو کہ ضروری نہیں ہوتا ہے کہ مؤذن کو بلایا جائے بلایا جائے اس کے والد اس کے دادا یا اس کے چاچا یا اس کے ماموں یا اس کے نانا کوئی بھی دے سکتا ہے اور اس کے بعد جو لڑکا اگر پیدا ہوتا ہے تو اسے اس کے ختنہ کی جاتی ہے جو کہ ختنہ کرنا بہت ہی ضروری ہے جو کہ آج کے ٹائم میں جن کی ختنہ نہیں ہوتی انہیں بہت ساری بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں جو کہ ہمارے مسلم میں ہماری ایک سنت بھی ہے ختنہ کرنا اس لیے ہم مسلم بچوں کی ختنہ کرتے ہیں اور بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں تو یا تو بیٹی ہمارے لیے ایک نعمت ہوتی ہے جو کہ اللہ تعالیٰ ایک طریقے کی نعمت ہمیں عطا کرتے ہیں جو کہ ہمیں بیٹیاں بہت ہمارے مسلم سماج میں پہلے ان کو زندہ جلا دیا جاتا تھا لیکن دھیرے دھیرے اسلام کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد ہمارے نبیوں نے بہت سی چیزیں جو ہمیں بتائی تھی جو کہ بیٹیاں ہندوؤں کو اس میں جو پیدا ہوتی ہے تو انہیں نحوست سمجھا جاتا جو کہ ہمارے مسلم سماج میں ایسا نہیں ہے ہمارے یہاں جو بیٹیاں پیدا ہوتی ہے وہ ہمارے لیے نعمت ہوتی ہے وہ اپنے ساتھ بہت سارے رزق لے کر آتی ہے اور بہت ساری چیزیں اللہ کی طرف سے جو نعمتیں ہوتی ہیں وہ لے کر آتی ہے جو کہ ہمارے لیے اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہوتا ہے جو کہ ہم اسے اپنے دل و جان سے ان کی حفاظت کرتے ہیں ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں